मुंहिंजे हिसाब सां सोशल मीडिया ऐं ऑनलाइन डांस टूरोटियल असांजी टैक्नोलॉजी ऐं डांस इंडस्ट्री खे घणे ई तमामु सुठी तरीक़े सां प्रभावित कयो अथसि छाकाणि त अॼुकल्ह जा ॿार घणेई डांस में इंट्रस्ट वठण लॻा आहिनि हुननि खे डांस वणणु लॻियो आहे की असां नचू टपू चङा ॿार आहिनि जंहिं डांस जो इंट्रस्ट खणंदा आइनि त हुननि खे को सुठो कोरियोग्राफर खपंदो आहे जंहिंखें अगरि डांस जी फील्ड में वधीक अॻियां वधिणो आहे अॻियां वञण खे फ्यूचर में डांस जी फील्ड खरिणी आहे त हू सुठो कोरियोग्राफर ॻोल्हिंदा आहिनि जेको की उन जे आसे पासे खेत्र एरिया में रंगी कोन मिली सघंदो आहे त ऑनलाइन सिस्टम थियण सां हुननि खे ऑनलाइन क्लासिस मिली वेंदियूं आहिनि नयां नयां माण्हू मिलंदा आहिनि दोस्त ठाहिण लाइ करे नईं शयूं सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि ऑनलाइन उन जे टाइम था किथे बि वेठा हुजो कीअं बि वेठा हुजो था हुते तव्हांजी क्लासिस अटैंड था करे सघूं असां केॾीमहिल का अहिड़ी सिचुएशन थी थी वञे जीअं बरसातुनि जो मौसम थो थी वञे त बरसाति जे मौसम में पाण क्लास वठण लाइ कोन था वञी सघूं त घरु वेठे तव्हां क्लास वठी था सघो सोशल मीडिया सां तव्हां ख़ुदि इन कम खे वधीक वधाए था सघो पंहिंजी क्लासिसूं अपलोड कंदा रहो तव्हां पंहिंजे कमु करण जो तरीक़ो अपलोड कंदा रहो तेसि तव्हांजा फैंस वधंदा तव्हांजी पब्लिसिटी सुठी थींदी आहे ऐं इन सां तव्हांजो हुते माण्हू बि चङा ईंदा आहिनि स्टूडेंट्स जेका डांस सिखण चाहिनि था अॻे माण्हू भले ई डांस खे हलिके में खणंदा हुआ हुननि खे नचण टपण घटि वणंदो हुओ चाहे हूं पंहिंजे घर जे ॿाहिरि जो हुजे चाहे कंहिंजो बि हुजे पर अॼुकल्ह डांस खे ॾाढो महत्व ॾींदो वेंदो आहे ख़ासि कर इंडस्ट्री एरिया में चाहे फ़िल्मुनि में हुजे चाहे किथे बि हुजे डांस जी ॾाढी महत्वपूर्ण भूमिका आहे हिकु डांसर जीवन में तव्हांखे हर प्रोब्लम जा सॉल्यूशन तव्हांखे ऑनलाइन मिली था वञनि सोशल मीडिया में मिली था वञनि इन ई करे असांजे आसे पासे एरिया में अगरि टीचर न बि हुजे त असां ऑनलाइन खो टीचर हायर करे था सघूं उन्हनि खां डांस सिखी था सघूं डांस पंहिंजे ॿारनि खे सेखारे था सघूं डांस करण सां पंहिंजी बॉडी बि एक्टिव रहंदी आहे पाण खे शरीर जी चर्बी कोन वधंदी आहे शरीर फुर्तिलो ई मस्तु रहंदो ऐं चुस्तु पुस्त इन ई करे सोशल मीडिया ऐं ऑनलाइन डांस जो टूयोटियल त इंडस्ट्री में वाक़ई जान फ़ुके छॾी आहे